हालो गूड आफ्टरनून गूड आफ्टरनून ओके आं हय जाता जातात हय ओके सो आमी किदें आसा की एकतीस डिसेंबर ओके हें सांच्या वेळाचेर जाता ओके आनी एक अं अं म्हणजे हांगा ज्यो नवें वर्स सोंपता आनी पोरणें वर्स सोंपता आनी नवें वर्स जे उदेंता ताका लागून जे कार्यावळीं जाता ताजो तो एक भाग ओके सो सांच्या वेळाचेर एक स वरांचेर सुमार फ्लोट सुरू जातलें इट इझ एक धाकटें शें आसा तें कारण आपल्या गांवांतलेंत लोक आसा तितलेंय करता तें फकत ओके आनी ताज् ताज्या नंतर एक नीव इयर पार्टी आसता ओके आनी तू तुमकां जर वांटेकर जर जावपा जाय भितन तुमी कोणाक किदें लोकलांक वळखुचें पडटा तांच्या मार्फत येवचें पडटलें ओके बरें हय सो तुम बसीं आसात ओके सो तुमी पणजे आयली पणजे बस स्टेशना वयल्यान तुमकां रायबंदर येवपाची बस मेळटली ओके आनी तुम् तुमचें जर स्वताचें जर तुमची जर स्वताची गाडी बिडी आसा तुमी स्वताच्या गाडयेनूय येवपाक शकतात ओके पण जो वांठार आसा तो मात्सो धांकटो थंय पार्किंगाची व्हडली वेवस्था ना सो ह्यें बसीन आयल्यार बरें

ओके ओके ओके यॅस यॅस यॅस ओके तुमकांय बीन तुमकांय बीन देव बरें करूं बाय